नमस्ते मैम और बताइए क्या चाहिए आपको हमारे यहाँ से हाँ बोलिए मैम क्या क्या चाहिए आपको मीठे में हाँ हाँ बोलिए मैम और कुछ और कुछ लड्डू और वगैरह वगैरह क्या क्या चाहिए बताइए हाँ हाँ बोलिए मैम हाँ ठीक है मैम

हाँ बोलिए मैम और कुछ

हाँ हाँ पूरा खर्चा आपका दस हजार होगा मैम और आपको बैलून सैलून लेना है हमारे यहाँ यह सब बिकता है आप ले सकती हैं हाँ तो और कुछ मैम हमारा मीठा एकदम शुद्ध है आप एक बार आ कर हमारा मीठा टेश्ट करके देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं आप और कहीं भी देख सकती हैं हमारा मीठा एकदम शुद्ध है हमारे यहाँ से बहुत लोग ताज़ा आपको ताज़ा क्या हमारे यहाँ एकदम शुद्ध रहता बोल तो रहे हैं हम आप एक बार आ कर तो देख लीजिए हमारे यहाँ का मीठा खाएंगी तब बताएंगी कि हमारे यहाँ का मीठा कैसा है हम अपने अपने अपने यहाँ से एक लोक के भेजेंगे आपके घर आपको इक्कीस तारीख को चाहिए ठीक है मैम हम आपका कंप कंप्लीट रखेंगे नहीं मैम हम अपने यहाँ से अपने कर्मचारी के साथ भेज देंगे कोई बात नहीं है आपके यहाँ हम यह पूछ रहे हैं इक्कीस तारीख को है इक्कीस तारीख को ठीक है हम अपने कर्मचारी के साथ ये भेज देंगे केक मिठाई समोसे लड्डू और गुलाब जामुन यह सब और कुछ बैलून वैलून सब बर्फी ओर्फी सब भेज देंगे मैम

हाँ तो बोल हमारे यहाँ रसगुल्ले हैं पचा पाँच सौ रुपये किलो

और बर्फी है दो सौ किलो लड्डू तीन सौ किलो है नहीं मैम अब ये सब हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगा आप देख सकती हैं कहीं और देख सकती हैं आपको अच्छा लगे तो ठीक है आ कर हमारे यहाँ ले जाइए कोई बात नहीं है एकदम फ्रेस माल देंगे आपको मैम हमारे यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए आप आ सकती हैं हम बोल रहे हैं न कि आप एक बार देख लीजिए हाँ नमस्ते